असांजे महाराष्ट्रा में कहिड़ो बि समाचारु हुजे उहो असां तईं पहुची थो वञे या असां हुन समाचारु ताईं पहुची था वञूं जीअं त अॼु कल्ह जाम सोशल मीडीया ऐ हिन प्लैटफोर्म्स जीअं इंस्टाग्राम थियो फ़ेसबुक थियो वॉटसप थियो वॉटसैप में त नंढो नंढो समाचारु इंदो आहे ईअं सभिनिनि खे फहिलिजी वेंदो आहे ख़बर ई न पवंदी आहे ॾह मिंट में पंद्रहां मिंट में सभिनी खे ख़बर पेइजी वेंदी आहे कि हिते फ़लाणो माण्हू हीअं थियो डींगड़ो माण्हूं हीअं थियो के भई हिन हिन खे हिते चोरी थी हिते बंब फाटो या कुछु थियो माना पंज ॾह मिंट में सभई सजे॒ महाराष्ट्र खे ख़बर पेइजी वेंदी आहे माण्हुनि खे ख़बर पेइजी वेंदी आहे कि हीउ छा थिए थो असांजे महाराष्ट्र में कि माना पोलिटीशन में ॾिसो के भई सता चेंज थियण वारी आहे इहो माण्हू शिव सेना छडे॒ करे ॿी पार्टी में हली वयो बीजेपी मे हली वियो माना जेकी बि समाचारु हुजे उहो असां वटि जाम जल्दी पहुची वेंदी आहे जाम तरीक़े सां जेको समाचारु आहे उहो माण्हुनि जे कन ताईं या अखियुनि ताईं अची थो वञे प्लैटफोर्म शोशल प्लैटफोर्म जे अलावा बि जीअं टीवी आहे टीवी में न्यूस चैनल्स आहिनि जाम समाचार जा चैनल आहिनि पोइ उहो ॿुधाइंदा माना जेकी बि ॻाल्हि असांजे थींदी आहे उहा फ़टाफ़ट ख़बर पवंदी आहे ऐं जाम अॼु कल्हि जी जेकी तकनीक आ उहा जाम सुठी थी वेई आहे ऐं माण्हुनि खे उहा जल्दी

रेडियो रेडियो खां पोइ इहो ज़रियो थियो असांजो टीवी पर हाणे जेका सोशल मीडीया प्लैट्फोर्म्स अची विया आहिनि उन्हनि जाम तरक़्क़ी कई आहे ऐं सभिनिनि माण्हुनि खे हिकु कठो करे छडि॒यो आहे ऐं हिकु गॾु करे छडि॒यो आहे ऐं जल्दी जेकी बि समाचार हूंदो आहे उहो जल्दी जाम जल्दी पहुची वेंदो आहे माना असां सोचे बि न सघिंदा आहियूं के एतिरो जल्दी इहो हिते थियो आहे फ़ायर विगेड जी गाॾी ॿाहि लॻणु खां पहिरीं फ़ायर विगेड जी गाॾी न पहुचंदी लेकिन माण्हुनि वटि समाचार पहुची वेंदो आहे कि भई हिते ॿाहि लॻी आहे माना एतिरो असां असांखे जल्दी हीउ ख़बर पेइजी वेंदी आहे समाचार कि भई असांजे हिते आसि पासि हीअं कुझु थियो आहे चवणु जो मतिलबु इहो आहे